हमें एक दो कंपनी से आए हैं हाँ हाँ हाँ आपके लिए एक काम है यहाँ वो काम करना है तो आप कितना लेंगे काम करने का आपने कहा ना आपको करना हैं जैसे कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम ऊपर या नीचे का काम करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर या नीचे ही काम करना पड़ेगा आपको और कुछ ख़राबी ओराबी हो सकता है तो उसको लगाना पड़ेगा कितना लेंगे तो उतना लेंगे और कम है आप कैसे कह रहे हैं आप उतना लेंगे ही हम तो बहुत लोग बहुत लोगों को दिए हैं नौकरी आप कैसी बात कर रहे हैं हम सब को दिए हैं नौकरी तो कम से कम दिए हैं आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया इस में बहुत ही ज़्यादा हो गया है काम काम तो है जैसे जानते हैं कि लोहे में काम करना ही पड़ेगा दाना रखना और ये सब लोहे का काम तो वो आप तो जानते ही है बहुत ज़्यादा ही है काम करने का हम को उतने में तो नहीं हो पाएगा ना फिर भी ज़्यादा अरे तो हम तो बहुत लोगों को काम दिए हैं फिर भी वो सब उतने में ही कर रहे हैं ना जितना हम दे रहे हैं आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं कितने बोल रहे हैं पहले उतना बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं काम आपको कितना करना पड़ रहा है नौ दस घंटे तो पड़ेगा तो उस में उसके ही हिसाब से पैसा लेंगे ना आप चलिए ठीक है अच्छा ठीक है हम दे देंगे उतना ठीक है तक दे देंगे आपको ठीक है